एक बार हम सऊदी अरब घूमने के लिए चले गए उसके बाद जो है कि मैं यहाँ से जो है कि एयरपोर्ट गया एयरपोर्ट से जो है कि एयरपोर्ट से जो है कि हम हवाई जहाज़ से सऊदी गए सऊदी उतरे तो वहाँ जो है कि हमारा भाषा जो हिंदी भाषा है वह समझ नहीं पा रहे थे और वह जो वे लोग जो हैं हमारा भाषा नहीं समझ पा रहे थे उसके बाद हम जो है कि इशारे इशारे में बात कर रहे थे और हमको जो है कि सऊदी गए तो वहाँ जा कर बहुत अच्छा लगा और वहाँ जो है कि वहाँ खाने पीने में जैसे हम लोगों से हर चीज़ अलग है जैसे रहन सहन अलग है घर द्वार अलग है पहनावा अलग है सारी चीज़ें वहाँ जो है कि अलग हैं वहाँ का खाने में जैसे बिरयानी हो गया मुर्गा बिरयानी हो गया यह सब खाने में बहुत अच्छा लगता है और वहाँ जो है कि बहुत और अलग तरह से लोग गाड़ी चलाते हैं और जो है कि वहाँ के जो लड़के हैं रोड पर घूमाते हैं उजद्दई करते हैं और जो है कि हम जो हैं कि अपने जीवन काल में कश्मीर घूमना चाहते हैं उत्तराखंड घूमना चाहते हैं ताकि हमें भी यह महसूस हो कि हम जगह जो है कि घूमे हुए हैं उत्तराखंड में जैसे झील उल है और तमाम जो है कि कश्मीर में झील उल है तो वहाँ पहाड़ी इलाका है हमें बहुत पसंद है यह सब पहाड़ी इलाका में झरना में जैसे पानी गिरता है और पानी गिरने से अच्छा लगता है चमक उसमें होती है जो है कि और सऊदी अरब में जो है कि हम गए तो वहाँ तमाम प्रकार का जो है कि लोगों को हमने देखा जो है कि जो है कि यहाँ के लोग जाते हैं तो ऊँट चराते हैं ऊँट चराते हैं गाड़ी चलाते हैं सफ़ाई करते हैं और खाना खिलाते हैं तमाम प्रकार का वहाँ जो है कि काम करते हैं लोग यहाँ से जा कर वहाँ और वहाँ जो है कि रहने सहने में कोई परेशानी नहीं है वहाँ का वहाँ जो है कि वहाँ का पानी भी बहुत अच्छा है पानी वहाँ है ज़मीन के अंदर पानी है यह नहीं कि यहाँ से पानी लोग बताते हैं कि यहाँ से पानी जाता है तो वहाँ लोग पीते हैं ऐसी बात नहीं है वहाँ पानी खुद है सऊदी अरब में पानी वहाँ है और वहाँ से फिर हम घूम घाम करजो है कि बहुत कुछ दिन के बाद अपने गाँव लौटे वहाँ का एयरपोर्ट वगैरह बहुत अच्छे हैं वहाँ जो है कि बड़ी बड़ी हर जगह पहले तो वहाँ एसी है गाड़ी में एसी एयरपोर्ट पर एसी हवाई जहाज़ में एसी हर जगह जो है कि एसी है और हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ इतना सुविधा नहीं है यहाँ हर लोगों के पास उतना सुविधा नहीं है जितना वहाँ है हमारे देश में अभी बहुत गरीबी है हमारे देश में अभी बहुत लोग अभी बहुत नीचे हैं जो है कि हम लोग वहाँ से जब आए तो हमने अपने एयरपोर्ट पर जब दिल्ली आए तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग अलग दिखाई दिया